गोंयान म्हणून आतां खूब खूब म्हणल्या खूब अशे कल्चरल आनी वेगवेगळे तरेचे सण मनयतात पयनीं ट्रायबल अशे म्हणटा ते मुसळ जाताले कुणबी जाताले शिगमो जाताले फुगडी धालो घोडेमोडणी गोफ जाताले दिवली नाच जाताले असलें सगलें जावन सुद्दां एक कल्चर म्हणून आमच्या गांवान शिगमो हो सामकोच सगळे लोक व्हडा उमेदीन मनयतात शिगमो जालो की आमच्या गांवान सांवयवेऱ्या ह्या गांवान अशें जालें की पांच स दीस शिगमो चलता सगले दादले गांवांतल्या गांवान प्रत्येकांच्या घरां कडेन नमन घालपाक येता नमन घातलें की मागीर सगळे भुरगे आमचे शिगम्यांक पोकळे घालून सगळे घालून घराघरांनी वचून अशे आमी येयल्या वर्सान पयशे घाला बोल्सान अशें म्हणून ते थंय पयशे मागपाक वता असो एक सुद्दां घरान मनीस आसचो ना जो तांकां नाकारता सगळे व्हडा उमेदीन तांकां पयशे दिता दोन रुपया आसूं नाजाल्यार एक रुपया आसूं चडान चड धा रुपया पन्नास रुपया आसूं पण दिताच दिता शिगमो जालो की होळी जाता होळयेचें आमचे गडे पडटा सो गडे गडो उत्सव जाता पयलीं आमकां गडे म्हणल्या किदें खबर नाशिल्लें खबर नाशिल्लें म्हणल्यार आमच्या काळान आमकां गडे म्हणल्यार भिवयताली गडे येता आ सायडीन सरा अशें म्हणटाली आनी आतां गडो उत्सव म्हणून हो सगल्याक मोठो उत्सव असो मनयतात खुबशा गांवांनी गडो उत्सव म्हटल्यार एक मोठो उत्सव जावन ते सगले गड्यांक पळोपाक वतात आमच्या शिगम्याच्या पयलीं क्रिस्तावांचो कार्निवल जाता जशे आमी आतां शिगम्या आमचो रोमटामेळ व्हरतात आमचे फोक डांस व्हरतात कसले कसले मेळ व्हरतात रामायण महाभारताचे बी कृष्णाचे आनी कसले कसले शे आमी मेळ व्हरतात पळय तसले सेम क्रिस्तांव लोक तांचे कार्निवल म्हणून तांचो मेळ करता तीं आपलें आपल्या भाशेन इंग्लीश सोंगांचेर तांचो नाच करतात मागीर येता सांज्यांव सांज्यांव म्हणून म्हाका दिसता तो क्रिस्तांवांचोच उत्सव तितून तांचें जांवयांक तेंकां किदें तरी उत्सव आसता तीं बांयन उडी मारता अशें म्हणून हांवें आयकलां बोनेरां जीं आसा तीं दिवाळे जाता आतां ती कशीं आनी किदें तें म्हाका कांयच खबर ना पूण हांवें आयकलां पौर्णिमा जाता आमच्या माशेलान माशेलान व्हडली पौर्णिमा जाता तातून ती बोट बोटीन सगले लोक बसून ती बोट चलोवप ती फुडें फुडें तेंची बोट बोट रेसींग म्हणून करतात हें हांवें आमच्या माशेलान पयलां माशेलान म्हणून खंय म्हाका दिसता तें कुमारजुंव्या त्या वाटेन खंय तरी जाता मागीर नरकासूर येता आवयस नरकासूर म्हटल्यार जितको लोक आमी जाल्या नरकासुराक पयनी थारी भिताली आमकां जेवना जाल्यार म्हणटाली मम्मा नरकासूर येतलो आनी व्हरतलो आ म्हणून म्हणजे आतांचे बारक्यांतलीं बारीक सुद्दां भुरगीं आसा तीं नरकासुराक भियाना कोण काय म्हणटा तीं तीं वयल्यान ताका थंय सजोपाक वयता आतांचे तरनाटे भुरगे लाखांनी म्हाका दिसता हय लाखांनी पयशे मोडटात तो नरकासूर करतात करपाक पण लास्टाक किदें ताका जळोवनूच उडयता नरकासुराची कंम्पिटीशन जाता वेगवेगळ्या गांवांनी ते नरकासूर व्हरून तांकां थंय नाचोवप एका रातीन तांकां सगळी कडेन व्हरप फोण्या जाता मडगांव जाता हांगा पणजे जाता आनी प्रत्येक गांवान प्रत्येक आपापल्या घरा कडेन नाजाल्यार एककेलो ते क्लबाचे नरकासूर करतात काही कडेन जागोर जाता जागोर हांगा फोण्या एक कडेन जाता आमचे आतां पयलीं म्हणटाली की बायलां केन्नाच घरांतलीं रातचीं भायर सरपाक जायना रात जाली सात जाली की घयरा सात जाली की सगलीं बायलां घरान आसपाक जाय पण एक धालो म्हणटा तो हें उत्सव आसा तो म्हाका पर्सनली सामको आवडटा किद्याक आमी धालांक वतात सगलीं बायलां धाच्या नंतर आमी वतात तुळशी मुखार आमी उबी रावून सगलीं बायलां आपलें मनांतलें किदें आसा आमी तें ओंकतात म्हटल्यार म्हज्या घरा किदें जालें तें आमी गाणें म्हणून थंय तेंकां सांगप अशें करून करून आमी धालो थंय खेळटा मागीर हिंदूचो क्रिस्तावांचो असो खूब किदें उत्सव आसता आमच्या होली आसता दिवाळी आसता चतुर्थी आसता तशेंच क्रिस्तावांचें चड म्हाका जाल्या तांचे चड आयकल्लें दिसना पण क्रिसमस आसता तांचे गुड फ्रायडे एक आसता तांचे ईस्टर आसता मागीर सांगोड जाता सगली कडेन देवाचो असले हे सगले आमचे गोंयान हांगा घडटा